मैथिली हमरासभके बच्चेसॅं सीखायल जाइ छै आओर हमरासभके बच्चेसॅं मैथिलियक संस्कार देल जाइ छै आओर मैथिली बहुत मीठा भाषा छियै की जेना मम्मीक मम्मी जे माँ चीकरयमे बहुत सुन्दर लागै छै माँ कहयमे पप्पा कहयमे बहुत सुन्दर लागै छै मैथिली मैथिली बहुत मीठासॅं मीठा बहुत सुन्दर भाषा छियै जेना इस्कूलसभमे सीखायल जाइ छै मैथिली बहुत सुन्दर छै